कोकी दालि पातो फुल्को फुल्को दालि पकवान बिहु सिंगियूं साई भाॼी पुला सइयूं पटाटा बिहु बसरु मटर पनीर भुॻा चावरु भुॻी भाॼी लौकी तुरियूं फुल पताशनि जी भाॼी सवांजरे जा गुल सवांजरे जो रायतो कढ़ी चावरु मैथी पटाटा